ہلو جی سر ہم کو کار واشنگ کرانی تھی آپ کے یہاں جو ہے کار واشنگ کا کتنا چارج لگتا ہے ہمارے پاس اسکارپیو ہے اُس کو واشنگ کرانی ہے تو آلٹو ہے اسکارپیو ہے اور سوئفٹ ہے تو یہ سب کو جو ہے صاف دُھلائی وغیرہ کروانی تھی تو کیا چارجیز لیتے ہیں عام طور پہ آپ اِس جیسے اسکارپیو کا کتنا لیتے ہیں اچھا نہیں اصل مسئلہ یہ تھا نا کہ ہمارے یہاں جیسے ہم اسکارپیو کرواتے ہیں عام طور پہ تو ہم کو جو ہے سولہ سو سترہ سو میں ہو جاتا ہے تو کیا آپ کے پاس سولہ سو سترہ سو میں اسکارپیو ہو جایے گی اچھا نہیں تھوڑا اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ صحیح کر نہیں رہا ہے صحیح کرتا تو پھر ہم آپ کو فون کرتے ہی کیوں کیوں کہ عام طور پہ ہماری گاڑی گئی ہے اور وہ صحیح طور پہ کیا نہیں ہے تو ہم یہ چاہ رہے تھے تو اچھا آپ کی ٹائمنگ کیا رہتی کئے بجے شاپ کُھلتا ہے آپ کے پاس اچھا اچھا تو ہم کل آپ کے پاس آتے ہیں تھینک یو